हॅलो वयनी कशें आसा तुमी हांव बरें आसा हांव बरें आसा जेवली हां ना गो तुका विसरपाचें आसलें तर आपल्या चल्याक खंयचें तें कोचिंग क्लासिसाक घातलेलें म्हाकाय म्हज्या चेड्याक घालूंक जाय गो तो शिकना बरो वाज हाडटा म्हाका दीस रात बरें आसा भुरगीं शिकतात आं बरें हां हां वांग तेजे बॅसीस आसा की अशे की क्लासीस आसा की अशे घरान घेता

आं ओके म्हणल्यार तुजो म्हणजे तेजे स्पेशलाइज ना की फकत टॅन स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक घेतलो ऑर इलेवॅन स्टँडर्डाच्या भुरग्यांक येतोलो आं म्हणल्यार मिक्स शिकयता म्हणल्यार आयज इंग्लीश शिकयलें जाल्यार फाल्यां हिंदी शिकयतलो म्हणजे अशें मॅत्सूच शिकयना सायन्सूच शिकयना आं मागीर ते मागीर तेंचे ट्रेवलींग कशें आं रस्त्यारूच आसा रस्त्यारूच आसा आं ओके म्हयन्याक कितको घेता फीज दोन हजार सगळे सबजेक्टाचे एक सब्जेक्टाक दोन हजार आं ओके मागीर तेजे रेगुलर क्लासीस आसता की अशें ऑल्टनेटीव आं ओके एग्जॅक्ट लोकेशन मागीर धाडटा म्हाका हांव पयता आनी मागीर वाचपूस करता

किद्या तुका चेंज करपाचें आसा तर तुज्या चेड्याचे क्लासीस आं ओके लागीं एक आसा गो चार्ली म्हणून तो आ तुजे चल्यान सायन्स केला न्ही सायन्स करपाक सोदता न्ही आं ओके तो बरो आसा तेजे कडेन खूब भुरगीं बीन येतात ना फकत तेजें मेन सब्जॅक्ट आसता कॅमिस्ट्री मागीर फिजिक्स बीन अशें तेजी सेपरेट सेपरेट टिचरय बीन आसा तेणी हायर केल्ली आसा तो घाल पडटलें थंय हय रस्त्यारूच आसा हां बरें आ बरें बरें करून